हेल्ल' हेल्ल' औ माव ओं मावहैजागौमोनहाय मावहैजागौमोन जानो बेसेथाय थौ मावहैजायो आंबो थांफागोन दे हाजिरा हाजिराखौ मालिकनाव सोंजागोन हाजिराखौ मालिकनाव सोंनांगोन

औ औ दे औ उफाय गैया मावहैयाबा मावहैनोसै जों औ औ आंबो ओंखारलांखानोसै देह बावा ओंखारखाबाय

सारिस' औ औ दालाय दामगोसाखासैना माइरंनि दामआ मैगं थाइगं बारा जाजोब्बाय हाजिराखौ खमनि हाजिराखौ खमनि मावजाला माइरं दामफ्राबो सल्लिस गाहाम जाबाय मैगं थाइगङाबो दस औ

औ

औ दाम बारायाबा मावाहाय एथ' एथ' एथ' होआबा मावाहाय जों औ सारिस' होबासो मावगोन

बिजायो बे दा दानि दानि जुगाव दाम खम औ दाम खमनि मावनो हाला औ औ हौवाफोरनानो पास्स'बा हाजिराया जोंबो बिदिनो मावसिगोन औ जोंबो बिदिनो मावनोसै दाना औ फिसा फिसौ गालांनायना न'खरावबो नायनांगोन ना फिसा फिसौ दं सानफामानि मावनाय जायोना पास्स' नङाबा मावाहाय दे पास्स' बिनांगौ ओं औ दे औ औ थांनांसिगोनथ' औ दे ओ औ दे दे दे औ औ